अॼु खां महिनो खनु पहिरी मुंहिंजे घर कुझु महिमान आयल हुआ तॾहिं मां पंहिंजो नयो क्रोकरी जो मां अञा कांच जो नयो नयो सेट डिनर सेट घुरायो हो त उहो खोलियो हुओ मां बि अञा पहिरी बार ई उन खे खोले करे ॾिठो हो त ॾाढो सुठो वेठो लॻे दुकानदार खां जॾहि वठी आयमि उन खां ई वधीक ॾाढो सुठो पिए लॻियो जेॾे मां डाइनिंग टेबिल महिमाननि जे लाइ हुन में रोटी विझी करे रखी त हुन जो एन ॾिसण जो तरीक़ो हुओ एतिरे सुठे सां शाईन मारे पियो सुठो पिए लॻियो ऐं जॾहिं महिमान अची करे टेबल ते वेठा रोटी खाइण लाइ ॾिठनि उन्हनि त उन्हनि बि मुंहिंजी क्रोकरी जी ॾाढी तारीफ़ कई ऐं पुछणु लॻी विया त एतिरो सुठो हीउ डिनर सेट कांच जो तव्हां किथां आंदो आहे कहिड़ी जॻहि तां आंदो अथव तव्हां इहो भइ इन जी त डिजाइन ॾाढी सुठी वेठी लॻे हिन जो जो कमु थियल आहे ॾाढो सुठो थियल ई तव्हां कहिड़ी दुकान तां वरितो आहे त मां हुननि खे ॿुधायो की मां तिलकनगर मां हिन दुकान तां वरितो आहे त उन्हनि बि मूंखां उन जो पतो वरितो ऐं पुछियो के ॿुधाए घणे जो आहे त मां उन्हनि खे जो रेट ॿुधायो त उन्हनि चयो की हा हिन जे हिसाब सां त हीउ ॾाढो सुठो आहे ऐं उन्हनि मुंहिंजे डिनर सेट जी ॾाढी तारीफ़ कई जो की मूंखे ॾाढी सुठी लॻी